اتر پردیش میں ایسے کونے کونے میں مقبول اسکیپ روم ایڈوینچر گیم کھلیے جاتے ہیں جو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور مزے کے لیے جاتے ہیں اور اپنی چھٹی بتانے کے لیے جاتے ہیں تاکہ وہاں سے خوشگواری حاصل ہو جیسے سائیکل اس طرح سے اس کو دیکھ کر دلچسپی آتی ہے اور اس کی ریس بھی لگاتے ہیں اس سے ورزش بھی ہوتی ہے اس سے تندرستی بھی بڑھتی ہے اور اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح سے لوگوں کو کام کو کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں